सारे कोला पैह्ले मेरी तरफा सारें गी नमस्ते मेरा नांऽ मीनाक्षी देवी ऐ ते मैं इक पटल बटाल दी रैह्न आह्ली आं ते उसदे बाद च मेरे घर मेरी मम्मा पापा ऐ इक मेरा बड्डा भ्राऽ इक मेरी बड्डी भैन ऐ में सारे कोला निक्की आं ते में उसदे बाद च मेरा भ्राऽ जेह्ड़ा ऐ ओह् बाह्र पढ़न पढ़ने ई गेदा ते मेरी भैन ऐ जेह्ड़ी ओह् मेरे कोला बड्डी ऐ ओह् बी जिद्धर में पढ़दी आं उद्धर पढ़दी ऐ ते ते ओह्दे बाद च में अपनी जेह्ड़ी दसमी तक पढ़ाई ऐ ओह् में अपने मतलब इक साढे़ नगरोटे बिच्च इक प्राइवेट स्कूल हा उत्थुआं में अपनी दसमीं धोड़ी पढ़ाई कीती दी ते बड़ा ही अच्छा स्कूल हा ते उसदे बाद च जेह्ड़ी ग्याह्रबी ते बाह्रमीं जेह्ड़ी ऐ ओह् में अपनी नगरोटे इक हायर सेकेंडरी स्कूल ऐ उत्थां दा मे कंप्लीट पूरी कीती दी ठीक ऐ ओह्दे ओह् बड़ा गै अच्छा स्कूल हा उत्थां दे टीचर इन्ने चंगे मिले उत्थां अहें बड़ा किश सिक्खने गी मिलेआ जेह्ड़ा साढ़ै अग्गै हून कम्म आवा दा ऐ ते उसदे बाद च मेरा जेह्ड़ा ऐ मिगी हून जियां जिन्नियां बी मी केह्दे केह्दे बिच्च मेरा दिल लगदा ऐ जां मिगी जेह्दे मतलब जिस जेह्ड़ा मिगी बड़ी चीज पसन्द ऐ जियां रंग दी गल्ल करचै ते हून मिगी जेह्ड़ा मेरा सारे कोला पसन्द जेह्ड़ा मेरा रंग ऐ ओह् मिगी ज्यादा डार्क ज्यादा गूढ़े रंग नेईं पर मिगी थोह्ड़े फिक्के फिक्के रंग शैल लगदे जियां फरोजी कलर होई गेआ ते एह् कलर ज्यादा थोह्ड़े जि'यां पीला होई गेआ थोह्ड़ा घट्ट घट्ट ते उसदे बाद च उसदे बाद च जियां मिगी रुट्टी च खाने केह् पसंद ऐ इ'यां ते सारा किश गै शैल लगदा पर डोगरी बिच्च सारें कोला ज्यादा मश्हूर राजमां चौल ज्यादा ओंदे ते मिगी जियां हून राजमां चौल सारें गी गै पसंद होंदे न ते मिगी बड़े पसन्द न ते ओह्दे बाद च खाना पीना ते